जय झूलेलाल कटनी ज़िले जी ॻाल्हि कयूं त हितां जी सड़कूं ॾाढियूं ख़राबु आहिनि ॾाढियूं मतिलबु आए दिन रोड पिया त ठहनि माण्हुनि जा एक्सीडैंट त त थियनि मतिलबु रोडूं ॾिसो हाणे पाइप न विधलु आहे उन में रोड में हाणे हाणे रोड ठही ठीकु आहे हाणे चारि सालनि खां पोइ वञण में पाइप विझिरायलु वरी उहो रस्तो खोदजंदो वरी उहा अधु रस्तो ख़राबु थींदो वरी सॼी ट्रैफिक थींदियूं उते ई वरी उते ई एक्सीडैंट थींदा वरी उते ई माण्हुनि जो उहो सभु खफ ख़तम थी वेंदो त मतिलबु हिते एक्सीडैंट ॾाढा वधीक थी विया आहिनि और रेलवे जी ॻाल्हि कयूं त उन्हनि जी ख़ैर टाइमिंग ठीकु आहे रेलवे जी स्थिती ठीक ई आहे हवाईअड्डो हिकु बि कोन्हे को जंहिंमें ॾाढो माण्हुनि खे मुंझिणो थो पए माण्हुनि खे किथे ॾाढो जल्दी वञिणो आहे अरजैंट वञिणो आहे हवाईअड्डा आहिनि ई न हिते माण्हू जबलपूर पहिले वेंदो उन खां पोइ वञी किथे पहुची सघंदो जेको हवाईअड्डो जबलपूर में आहे ठीकु आहे और मतिलबु कटनीअ में ॾाढी स्थिती ख़राबु आहे हिते आम आदमी ॾाढो जनि त फासी पियो आहे न न रोडूं हितां जी सही आहिनि हर आए दिन एक्सीडैंट पिया था थियनि जेको माण्हू वरी हॉस्पिटल में वञ त उते अलॻि ई उहो पंहिंजो लाइन में बीहारंदा इलाज न कंदा इहे बि ॾाढा ख़तरनाक थी विया आहिनि त ॾाढी मूसीबत थी वियूं आहिनि इन्साननि लाइ इते कटनीअ में इन लाइ मां चवंदमि की सड़कुनि खे ॾाढो ध्यानु ॾियणो खपे रोडूं ठहंदियूं त इकठो पाइप विझी रखियो उन में और आए दिन रोडूं ख़राबु थियणु इहो बि ॾाढो मूसीबतनि जी ॻाल्हियूं आहिनि